हँ हम सभ हम सभ हेलब सिखने छियै हमरा सभके पोखरि छै बड्ड पानि अबै छै ओहिमे माछ रहै छै हम सभ खूब हेलै छियै ओहि सभमे कोनो कमी नहि अगर बाढ़ि अबै छै किछु डुबियौ गेल किछु खेसियौ पड़ल तऽ हम सभ निकालि लै छियै लऽ कऽ हमरा सभके खूब हेलय अबैया काहे हमरा सभके नदी नाल छै हम सभ हेलने छियै हेलब सिखने छियै बढ़िऑंसँ खूब हेललहुॅं आ समान सभके निकाललहुॅं अपन धेलहुॅं समान सभके अपन भऽ गेल तऽ दोसरोके समान डूबैत रहै छै ओकरो हम सभ निकालि दै छियै एहि लऽ कऽ हमरा जेकरा नहि हेलय अबै छै ओकर तऽ डूबि जाइ छै आ जेकरा हेलय अबै छै ओ तऽ निकालि लै छै तऽ हम सभ अपनो समान निकाललहुॅं दोसरोके समान निकालि देलहुॅं एहि लऽ कऽ जे बड्ड बाढ़ि अबै छै बड्ड पानि बरसोके पानि अबै छै तऽ पोखरि तऽ बड्ड भरि जाइ छै तब लोकके घरमे ढुकय लगै छै पानि ढुकलक तऽ समान सभ क्षति भेल तऽ हमरा जेकरा सभके घर छै ऊँच तेकरा सभके छज्जी पर भेल या कुर्सी पर भेल चाहे चौकी पर भेल ओहो उठा उठाके धऽ देलहुॅं अपन बढ़िऑंसँ हेलबो कएलहुॅं हमरा सभके हेलयमे खूब मोन लगैया एहि लऽ कऽ पानि तऽ अयबै करै छै पानि पोखरि बरसोके पानि रहै छै तऽ पोखरि भरि जाइ छै पानि उमड़ि जाइ छै तऽ पानि तऽ अयबै करते ताहि लऽ कऽ हम सभ खूब हेलय छियै आ लोक सभके अपनो समान निकाललहुॅं दोसरोके समान निकाइल देलहुॅं ऊपर धऽ देलहुॅं लऽकऽ बढ़िऑसँ ओहि सभसँ हमरा सभके पोखरि रहलासँ कि अछि हम सभ हेलय सिख लेलियै तऽ दोसरोके समान निकालि दै छियै अपनो समान निकालि लै छी लऽ कऽ आ हेलबो केलहुॅं खूब बढ़िऑं रहबो कएलहुॅं छप्पर छप्पर हमरा सभ करितो रहलहुॅं लऽ कऽ कि पानि तऽ अयबै करै छै लऽ कऽ खूब बढ़िऑंसँ खूब हेलय छी हम सभ

आ जतेक रहल जेकरा जे समान निच्चामे रहल तेकरा सभके उठा उठाके एक बेर दू दू बेर तीन तीन बेर कय दै छियै कि कहुनाके उठाकऽ हम सभ खूब हेली खूब हेली ताहि लऽकऽ हमरा सभके अबैया हेलय आ पानिओ अबिते छै पानि नहि अबिते तऽ नहि हेलतियै पानि अबै छै तऽ खूब हेैलै छियै लऽ कऽ खूब बढ़ियाँ रहै छै आब जेकरा सभके नहि हेलय अब छै तेकरो सभके सिखाबऽके चेष्टा करै छी कि इहो सीख लेतै तऽ एकरो फायदा हेतै लऽ कऽ खूब बढ़िऑंसँ रहै छी हम सभ लकऽ पानि रहबै करै छै खूब पानि अबै छै ओहि सभके खूब बढ़िऑंसँ करै छियै ओहि सभमे अपनो कएलहुॅं दू चारिगो आर लोकके सङ्गे सङ्गे लइओ लेलहुॅं जेकरा नहि सिखल छै तेकरा हाथ पकड़िके सिखैबो कएलहुॅं कतेक लोकके तऽ फोर्स कऽ कऽ सिखेलहुॅं कि तों सभ सीख जे फायदा हेतौ खूब सीखै छियै हम सभ खूब हेलै छियै ओहि सभमे कोनो कमी नहि छै पानि अबै छै खूब बढ़िऑं हम सभ सब आदमी खुशी होइ छियै कि एहि पानिमे हम सभ खूब हेलब खूब हेलब पानि जखने अबै छै तखने हम सभ खुशी भऽ जाइ छियै कि खूब हेलबै पानिमे आ जेकर सभहक समान सभ रहै छै तेकर उठा उठाकऽ धरबौ करै छियै लकऽ